जानवरें गी बचैरें गी केईं बारी बड़ी सारी बमारियां होई जंदियां इक बारी में निक्का होंदा हा दा ते में दिक्खेआ ते गौ ही साढ़ी कक्ख बी निं खा दी ही में गेआ में घर पुच्छेआ पापा गी में आखेआ भई एह् गौ कुछ निं खा दी ढिड्ढ एह्दा बड़ा फुल्ली गेदा ते ओह् केह् होंदा हा कि शटाला पांदे हे न ते शटाला चढ़ी जंदा हा उसी ते ओहदे नै बड़ा फलाऽ होई जाना उसी ते फिर फिर डाक्टरें गी सद्धी आंदा डाक्टरै जिसलै दिक्खेआ तां डाक्टर नै कीता ओह्दा इलाज़ ओह्दा अफराऽ जेह्ड़ा बल्लें बल्लें जेह्ड़ा घट्ट होई गेआ ते गौ जेह्ड़ी बचैरी बची गेदी इ'यां गै डंगरें गी बचैरें गी बड़ियां सारियां बमारियां होंदियां केईं बारी डंगरें गी बमारियां आंदियां एह्दे कन्नै बचैरे इन्ने मरने दी हालत होई जंदी इं'दी बचैरें दी ते बड़े बुरी तरह् बचैरे मरी मरी बचदे ते एह् डंगरें दे डाक्टर जेह्ड़े इ'नेंगी पता लग्गी जंदा बमारियें दा ते असेंगी कुछ बमारियें दा पता निं चलदा असें फिर उनेंगी सद्धी आहनना पौंदा फिर अग्गें गर्मी च बड़ी गर्मी होई जंदी ते डंगर जेह्ड़े न एह् घाह् खाना छोड़ी ओड़दे उ'नेंगी गर्मी पेई जंदी ऐ फिर केह् करदे साढ़े पापा होर उ'नेंगी लून चटाना लून चटाना जां मूंहू खोह्लियै उं'दे मुहां बिच्च लून पाना उं'दे अन्दर कंढे बनी जाने ओह्दे कन्नै उं'दी रुट्टी नेईं ही उ'नें घाह् नेईं हा खलोंदा ऐ कंढे बनी जंदे फ्ही उनें ओह्दे नै लूनै कन्नै रगड़ी रगड़ियै उं'दे कंढे जेह्ड़े ओह् ओह् करने मलायम करने जेह्दे कन्नै कि परतियै घाह् खाई सकन ते इ'यां बचैरें उ'नें डंगरें जियां इंसानें गी बमारियां होंदियां इ'यां गै डंगरें गी बी बड़ियां सारियां बमारियां होंदियां ते उंदा बड़ा ध्यान रक्खना पौंदा ते डंगरें दे बी असेंगी बड़े फायदे न डंगर जेह्ड़े इं'दा अस दुद्ध पीन्ने आं फिर उस दे बाद च देहीं खन्ने आं घ्यो एह् दिंदे न बचैरे होर होर जेह्ड़ा इं'दा गोवर ऐ ओह् बी अस खेत्तरें च सुट्टने आं खेत्तरें च ओह् सुट्टियै जादा जादा पैदाबार होंदी ऐ ते अज्जकल ते दूए हैल चली पेदे उनें जमीन गी इयां खोखलियां करी सुट्टेआ पैह्लें देसी हैल होंदे हे देसी हैल सुट्टने ते उंदे कन्नै केह् होना फसलां बड़ी शैल होनियां होर डंगर बच्छें घाह् बूट होई जाना ओह् बी बड़ा सारा होई जाना ते इ'यां बी डंगरें दे असेंगी बड़े फायदे न डंगर जिसलै सूंदे बचैरे इं'दे अग्गें होर अग्गें परिवार इ'यां बधी जंदा होर गवां बछड़ियां छोटे बछड़े आई जंदे बछड़ियां आई जंदियां अज्जकल ते चलो बछड़ें बचैरे दा कोई इन्ना कम्म निं लोग लैंदे पैह्लें केह् करदे हे कि बछड़ें दी जोगां बनाई लैनियां योगां बनाइयै ते हा हल बाह्ने उं'दे कन्नै ऐं खेत्तरें च केइयें लोकें उंदियां रेहड़ियां बनाई लैनियां रेहड़ियां बनाइयै ते डंगरें दी घाह् पट्ठा ढोने बास्तै रक्खी लैना रेहड़ियां बनाइयै जां होर कोई छोटा मोटा समान ओह् बी उं'दे पर लेई औना पैह्लें कच्चे मकान होंदे हे फ्ही मिट्टियां आह्ननियां ओह् बी उं'दे पर लेई रेहड़ियें पर लेई आननियां लद्दियै ते करना घर डंगरें दे गोहे होने ओह्दे न बेह्ड़े लिम्बने कोट्ठे लिम्बने कंधां लिम्बनियां ते डंगरें दे गोहे दे बड़े फायदे होंदे इ'यां गै जेह्ड़ी गौ माता ऐ जेह्दे पशाबा बिच्च बड़ी ताकत ऐ एह् एह् ते केईं बमारियें गी जड़ूं खतम करी ओड़दी ऐ होर इ'यां बा गौ माता दा जेह्ड़ा गूत्तर ऐ एह् असें कोई बी करने बास्तै शुद्ध करने बास्तै गौ माता दा गूत्तर जेह्ड़ा चक्खने आं कि ओह्दे कन्नै केह् होंदा कि शुद्धी होई जंदी गौ माता दा गोहा जेह्ड़ा चौकें च फेरदे चौंका सुच्चा होई जंदा ते अज्ज कल ते चलो ओहकड़े कम्म निं रेह् हैन ना डंगर बच्छे रक्खे दे लोकें

ते इ'यां गै हून अज्जकल डंगर लोकें रक्खना छोड़ी ओड़े बड़े घट्ट लोग डंगर रखदे पैह्लें लोक बड़े डंगर रखदे हे अट्ठ अट्ठ दस दस डंगर इक इक घरा दे होंदे हे ते फिर उ'नें गी चारन जाना चारन जाना फिर उं'दे फिर चारियै जेल्लै आहनना फिर घर उ'नेंगी नुहालना नुहालियै उ'नेंगी शैल सेवा करदे हे उं'दी मतलब कि डंगरें दी होर डंगर बी असें पूरा घरै दा पूरा दारमदार गै डंगरें पर होंदा हा डंगरें कन्नै असें गोहे गोहे कन्नै असें रुट्टियां बनानियां उं'दे डंगरें दे दुद्ध देहीं घरा दा सब कुछ डंगरें कोला मिलदा हा फिर खेत्तर जाल पाने ओह् बी डंगरें करने सब किश अज्ज कल ओह् सारे कम्म खतम होई गेदे हून हून अज्जकल ट्रैक्टरें दे कम्म आई गेदे ते इस करी डंगरें बचैरें दी हून वैल्यू खतम होई गेदी ऐ हून डंगर लोक घट्ट रखदे न अज्ज कल ते बाकी गौ माता गी इ'यां बी अस पूजने आं कोई रुट्टिया दा पेड़ा कड्ढना होंदा ओह् असें गौ माता गी पैहलें देना होंदा ते जे गौ माता असें घर रक्खी दी निं होग ते पेड़ा कुसी देग इ'यां गै